मैम मुझे डीलक्स वाले सुक्ष्म राइस चाहिए थे डीलक्स कम्पनी के मिल जाएँगे जी कितने के आएँगे मैम मुझे पंद्रह किलो वाले पचास साठ बंडल लग जाएँगे पैकेट तो यह कितने के आएँगे तो मैम हमें ज़्यादा क्वेंटिटी में चाहिए यह तो आप कितना डिस्काउंट वगैरह कितने का हो जाएगा यह तो मैम यह कितने के हो जाएँगे वैसे मैम तब भी एक अंदाज़ा बता दीजिए ना कितने कितने का होगा हम आपको और भी ऑर्डर दिलवाएँगे पचास चाहिए मैम तो मैम हम आपको और भी ऑर्डर दिलवा देंगे तो आप थोड़ा कुछ कीजिए उसमें डिस्काउंट वगैरह वह उसमें और कौन कौनसी क्वालिटी में आपके पास राइस है और यह चावल बनता कैसे है खिला खिला बनता है या गीला बनता है जी जी इसकी ख़ुशबू आती है न बहुत अच्छी जी मैन ठीक है मैम फ़िर हम देखते हैं आप बताइएगा फ़िर ओ के